मच्छरें कोला बचने मच्छरे कोला बचने कोला असें सारें कोला पैह्लें करना चाहिदा कि ओह् अपना केह् ना कि जेह्ड़ा अग्गें पिच्छें घाऽ ऐ ते उसी अपना जेह्ड़ा साढ़े अग्गें पिच्छें साढ़ा एरिया उसी साफ रक्खना चाहिदा ते होर जेह्ड़ा एह् पानी कट्ठा होंदा पर अज्जकल एह् ऐ की पानी कट्ठा होंदा जादा अज्जकल ते जेह्दे कारण केह् होंदा कि मच्छर जादै पैदा होंदे ते जादै एह् जेह्ड़ा मच्छर ऐ एह् होंदे पानी उप्पर ते बरसांती जेह्ड़ा होंदा कि मच्छर एह् अज्जकल जादा ई होन लगे दा ऐ ते एह्दे कन्नै केह् होंदा कि डेंगू ते मलेरिया ग्रांऽ बिच जादा होंदा अगर अस शैह्रे दे मकाबले बिच दिखचै ते शैह्रें बिच लोकें होर बी बड़ा किश लाए दा होंदा लोकें कि कोई कवाईल बगैरा लाई ओड़ी जेह्ड़ी ते जेह्दे कारण मच्छर अंदर नेईं औन जां कोई किश होर लाई ओड़ेआ कोई अज्जकल ते होर बी बड़े बड़े आवा दे न जेह्दे कारण कि मच्छर निं आवै घर बड़े ग्रांऽ बिच बी बड़े होर केह् करदे की जेह्ड़ा ओह् होंदा ते सफेदे दे पत्तर बी जलांदे न कि अंदर धुआं पवै ते जेह्ड़ा मच्छर ऐ ओह् अंदर ओह्दे धुएं दे कारण नेईं औंदा अंदर ते बस होर इयै करना चाहिदा कि अंदर साफ सफाई रक्खनी चाहिदी अग्गें पिच्छें ते सारें कोला मेन ऐ कि अपने बाथरूम साफ रक्खने चाहिदे असें बाथरूम जेह्ड़ा एह् ऐ की जेह्ड़ा पानी जेह्ड़ा बाथरूम दा पानी गंदा जंदा ऐ ओह्दे पर जादा पानी के होंदे न ओह्दे पर गै मच्छर फैलदे न ओह् आह्ला पानी असें कुदै दूर जाइयै सु'ट्टना चाहिदा जां कोई असें पाईप लाई दी ऐ ते ओह् दूर जाइयै कट्ठा होई जा सारें ग्रांऽ दा ते होर एह् किचन दा सिंक बगैरा साफ रक्खनी चाहिदी जां अगर असें किश फ्रूट बगैरा खाद्धे दे उंदे छिलके उं'दे छिलकें पर बी केई बारी केह् होंदा कि ओह् मच्छर बगैरा आई जंदे पर जादै मच्छर बगैरा निं होंदे पर भुम्मनूं बगैरा औंदे न वट ओह्दा बी असें ध्यान रक्खना चाहिदा खाइयै ते वट अंदर असें उनेंगी रक्खना चाहिदा गंद निं रक्खना चाहिदा जेह्दे कारण अंदर एह् पैदा होन बस अंदर साफ सफाई रक्खनी चाहिदी ते बरसांती दे मौसम बिच ओह् करना चाहिदा ते अग्गें पिच्छें घाऽ निं होने देना चाहिदा जादै कोला जादै एह् ऐ कि घाऽ ते पानी पानी घरै दे अग्गें पिच्छें निं खड़ोऐ ते दूआ जेह्ड़ा घाऽ ऐ ओह् ते उसी बी अपने घरै दे अगुआं ओह् बड्ढी ओड़ना चाहिदा की के जेहड़ा मच्छर ऐ ओह फैलै नेईं ते अस बचियै रौह्न